आंनि जौसिनाय रेबगान्थिखौ आङो सुनाय जायाखै नाथाय आङो सानफ्रोमबो फुं फुङाव खारनाय जायो आरो बेलासियावबो बल जोनायजों लोगोसे एबा फुटबल जोनायजों लोगोसे खारनाय जायो एबा देहाखौ सांग्राङै लाखिनायनि थाखाय देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय खारनाय जायो आंहा खारनाय बारनायजों जाफुंसार होनांगौ जेबो गैया नाथाय आङो फरायनायजोंसो आंना मोनसे थांखि दङ लेखा फरायनायजों नाथाय आङो खारनायखौ आंनि जास्ट फिजिकेल हेल्थ नि थाखायल' आङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय खारनाय जायो